हमसभ बच्चामे नानीगाम बहुत जाइत छलहुँ हेँ हमर नानीगाम अइ जटही नेपालमे बॉर्डरपर जनकपुरसँ पाँच दस किलोमीटर पाछाँ तऽ हमसभ जनकपुर जाइत छलहुँ हेँ सीताजीके विवाहमे विवाह पञ्चमीमे एतेक सुन्दर ओ विवाह पञ्चमीमे बाराती अबैत छलए अयोध्यासँ एतय सजल रहैत छलए हमरासभकेँ बहुत मोन लगैत छलए बच्चामे ओतय देखैत देखैतमे हमरासभकेँ मोन नहि होइत छलए आबयके गाम जे हँ अबितहुँ आ उएह मोन लागल हमरासभकेँ एखनहु तक रहैए जे हँ विवाह पञ्चमी मेलामे जाउ देखू ओ बचपना सभटा याद पड़ैत रहैए ओ मुरही कचरी खेनाइ हुनकर चरित्रसभ एकदम देखय देखयके सुन्दर आभूषणसँ ओसभ भड़ल रहैत छलथि हे सीताजी बनि कऽ पूरा जनकपुर घुमैत छलथि हे